हैलो नमस्कार जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक होर केह् करा दे ओ आहो आई दियां न में ते शैल ही पाइयां हियां अपने कोलूं हून खराब पता निं कि'यां निकलियां ओह्बी ऐ पर में बी जेह्ड़ियां सवेरे दियां पकड़ियां हियां ओह् ही पाई दित्तियां हियां तुसेंगी हून केह् पता इक्क परानी होऐ ओह्दे कन्नै बाकी खराब होई गेइयां होन खाह्दियां ते निं कुसै नै अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं अग्गें कोला ध्यान देगे ते तुसें होर चाही दियां न केह् हां मिली ते जाह्ग तुसें ई ते तुसें औना पौना भी हट्टी बिच ते तुस आएओ शामीं बेल्लै फिर में ताजियां पकड़ियै भी तुं'दे लेई रक्खी ओड़गी ते ओह् जेह्ड़ी खराब निकली ना ओह्दे लेई अग्गें कोला ध्यान देगा शैल शैल मतलब बिलकुल फ्रैश ई पागा अंजी अंजी ठीक ठीक ऐ जी ओके